हुन गाइक खे कंहिं त मूं कॾहिं बि साम्हूं खां न ॾिठो आहे पर टीवीअ में उन खे ज़रूर ॾिठो आहे जीअं गुलशन कुमार खे ॻाईंदे भॼन ऐं ऐं इहे भॼन ॻाईंदे ॾिठा आहिनि ऐं लता मंगेश्वर खे बि साम्हूं खां ॻाईंदो ॾिठो आहे उने जेके मनपसंदि जा भॼन ऐं अहिड़ीअ तरह जो मन खे मोहींदड़ थींदा आहिनि भॼन सुठा ऐं सोभारा हूंदा आहिनि ऐं लता मंगेश्वर जेका फ़िल्मुनि में आर्टिसिटनि जे पुठियां जो ॻाईंदी आहे उहे बि ॾाढा वणंदड़ हूंदा आहिनि